हाँ हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए कई सारे सुझाव देंगे जिनमें हम अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए सुझाव देंगे की वहाँ पर क्या क्या मुख्य घटनाएँ घटित होती हैं वहाँ पर क्या अनैतिक कर रहे होते हैं और वहाँ की समस्त स्तिथि को वर्णित करते हुए बताएंगे कि वहाँ पर कौन क्या गलत करता है कौन क्या सही करता है